جی ہماری ثقافت كی ورثے كے لیے اردو زبان كا بہت بڑا رول رہا ہے اردو زبان ایک ایسا زبان ہے جسے ہم اور ادر لوگ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں اس كا سمجھنا بولنا لكھنا آسان ہوتا ہے یہ آج کل کے بچے بھی اسے جلد ہی سمجھ جاتے ہیں جلد ہی پڑھ لیتے ہیں اور آسانی كے ساتھ لكھ لیتے ہیں اب تو یہ اسكولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں تو اس كا خاص خیال ركھا جاتا ہے اور اب اردو زبان ایک ایسی لنگویج جسے ہم اور ہمارے سے بڑے اور بچے پڑھ لكھ ارام سے سكتے ہیں اسے اسانی سے سمجھ پاتے ہیں اور اسانی سے دوسروں كو سمجھا پاتے ہیں